हाँ हम उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जो पुरानी पीढ़ी और युवा पीढ़ी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि हम दोनों काम कर लें मतलब हमारे हाथ से हमारे जो मोरल्स हैं वो भी न छूटें हमारी संस्कृति भी न छूटे और उनको हम मोडिफाई करके हम कैसे न्यू टाइम में हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं जैसे पुराने टाइम में फोन्स वगैरह नहीं थे तो वो लोग इस चीज़ से अनजान हैं वो लोग वो लोग समझते हैं कि ये गलत चीज़ है बट नयीं पीढ़ी में तो बच्चे के पास से ये फोन है तो वो फोन के लिए ज़्यादा रहता है उनको एजुकेशन के नये नये तरीके ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह पुरानी पीढ़ी के लोग ये नहीं मानते वो मानते हैं के बुक से पढ़ना ही ज़्यादा बैटर होता है तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पुरानी पीढ़ी ने जैसे बुक्स और मोबाइल का काॅम्बिनेशन